हमरे बिचारे नहि ई तऽ राष्ट्रीय स्तर पर सेहो देखल गेल हन जे ओ विनेश फोगाटके साथ सेहो भेदभाव जे छै से अपनाएल गेलै हन आ ई केवल बिनेशे फोगाटके साथ जे छै से नहि भऽ रहल अछि देशके कोना कोनामे जे छै से कलाकारके साथ जे छै कलाकारके महत्व नहि देल जाइ छै ओकर जे छै अबसर अबसरके जे छै ओकरा मौका नहि देल जाइ छै ओहिसे पहिले ओकरा जे छै से कोनो कारणे बैण्ड कऽ देल जाइ छै ओकरा धकेलके पाछू कऽ देल जाइ छै ई राजनीतिक कारण छी जे कलाकारके आगू बरहऽ नहि दियऽ चाहै छै जाहिमे राजनीति प्रवेश कऽ गेल छै ओ अपन सगा समन्धीके ओहिमे आगू बढ़बैके लेल बुझू कलेके खा रहल छै ओ सब कलाके प्रधानता नहि दऽ कऽ ब्यक्ति बिशेषके प्रधानता देल जाइ छै